زندگی میں ہمیں مختلف چیلن اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر انسان ان سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے میرے ساتھ بھی کئی مواقع پر ایسا ہوا جہاں مجھے ذاتی تعلیمی یا معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ایک خاص موقع مجھے یاد ہے جب میری تعلیم جاب اور گھریلو ذمہ داریاں ایک ساتھ آ گئی ان سب کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا اور میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگا ایسے وقت میں سب سے پہلے میں نے اپنے خیالات کو قابو میں لانے کے لیے کوشش کی میں نے خود سے مثبت باتیں کرنا شروع کی جیسے تم یہ کر سکتے ہو بس تھوڑا سا اور صبر اللہ آسانی پیدا کرے گا یہ خود گلا یہ خود کلامی میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی اس سے میرے اندر حوصلہ آیا اور میں نے اپنی سوچ کو منفی سے مثبت کی مثبت کی طرف موڑنا شروع کیا پھر میں نے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ علمی اقدامات بھی کیے میں نے ہر دن کا ایک سیڈول بنایا جس میں پڑھائی جاب اور آرام کا وقت شامل تھا میں نے ورزش اور ہلکی پھلکی واک کو بھی معمول بنایا جب بھی دباؤ زیادہ ہوتا میں کچھ دیر کے لیے گہرے سانس لینے کی مشق کرتا یا مراقبہ کرتا ایک موقع پر مجھے لگا ہے لگا کہ مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو میں نے اپنے ایک استاد سے بات کی انہوں نے نہ صرف میری بات سنی بلکہ مجھے مفید مشورے بھی دیے کہ کس طرح وقت کو بہتر طریقے سے منظم کیا منظم کیا جا سکتا ہے ان کی باتوں سے مجھے نیا جذبہ ملا اور میں نے ان باتوں پر عمل شروع کیا ان تمام طریقوں خود کلامی اسٹریس کرنے مجھے اس مشکل حالات سے سامنا ہوتا ہے تو میں انہیں طریقوں کو اپناتا ہوں کیونکہ ان سے نہ صرف مسئلہ حل ہوتا ہے بلکہ خود اور اعتماد بھی بڑھاتے ہیں لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ایک مثبت ذہنی منصوبہ بندی اور وقتاً فوقتاً مدد لینا بہت ضروری ہے یہ چیزیں نہ صرف مسائل سے نکالتی ہیں بلکہ ہمیں ایک بہتر انسان بھی بناتی ہیں